जी हा बिल्कुलु असांजे समुदाय में सिंधी समुदाय में या असां सूरत गुजरात जा रहण वारा आहियूं असांजी सरकार बी जे पी ऐं असांजा हैल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल बीमारियुनि जे बारे में शैक्षिक ऐं जागरुकता जा कार्यक्रम कंदा रहंदा आहिनि असांजी एस एम सी जे तरफ़ां यानी के सूरत मुंसीपल कॉर्परेशन जी तरफ़ां रैगुलर हेल्थ चैकअप्स फ्री में आयोजन कया वेंदा आहिनि ईअं त ॾिस ॾिठो वञे त असांजे सिंधी समाज में बि कई अहिड़ा ब्लड डोनेशन कैम्प्स हेल्थ कैम्प्स ऐं डायबिटीज़ चैकअप अहिड़ा कई कैम्प लॻाईंदा वेंदा आहिनि असां वटि अहिड़ी कई एस एम जी जी तरफ़ां हेल्थ चैकअप्स ऐं अहिड़ा फ्री प्रोग्राम ईंदा रहंदा आहिनि